सर मैं आपके कॉलेज का छात्र बोल रहा हूँ जी मेरा नाम है राज सिंह एम बी ए डिपार्टमेंट मार्केटिंग काम तो सर ये ऐसा है कि मुझे मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट चाहिए है कॉलेज छोड़ना है मेरे को छोड़ना है सर बस क्या बोलूँ अच्छा नहीं लग रहा है सर पैसा बहुत ज़्यादा है फ़ीस ज़्यादा है बहुत

मैं जनरल वाला हूँ सर

नहीं तो मुद्दा सर यह नहीं है न मुद्दा यह है ट्रांसफ़र इसलिए चाहिए क्योंकि पापा का इंदौर ट्रांसफ़र हो गया है नहीं रहे सकते न सर खाना घर का अच्छा लगता है थोड़ा सर वो पापा का बिज़नेस भी ऐसा है न तो जाना पड़ेगा

कॉलेज सब बोलोगे आप मगर मेरे को पहले ट्रांसफ़र सर्टीफ़िकेट दो ट्रांसफ़र सर्टीफ़िकेट चाहिए पहले फ़ी फ़ीस नहीं दे पाऊँगा मैं मेरे को दो मतलब आय वांट माई ट्रांसफ़र सर्टीफ़िकेट आय एम गोइंग आउट ऑफ़ इस्टेशन मेरा रीज़न सेट कर दिया है अप्लीकेशन लिख कर दे दूँगा और क्या क्या क्या क्या ठीक है बनवा लाएंगे सर साइन मार देना आप ओके सर सर एक बात और सर आपने मतलब फ़ीस क्यों मांगा मेरे से तो मेरे को डिग्री कहाँ मिल रही है मैं तो कॉलेज ही छोड़ कर जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ उसमें कोई और को दे दो काउंसलिंग के टाइम पर इसलिए आए थे क्योंकि माहौल बहुत अच्छा लगता है कॉलेज का इंदौर जाना है सर इंदौर में माहौल आप समझी सकते हो आपको क्या पता आप तो आप तो टीचर हो आप नहीं जानते आपकी उम्र हो गई है रहने दो